अपना गाममे बड निक लगैत रहैया मेला ठेला लगै छै बहुत आराम सॅं मेला ठेला घुमै छी देखै छी भिट्ठो मे रहै छी काली जी बनै छथि दुर्गा जी बनै छथि कृष्ण भगवान बनै छथि बहुत नीक लगै छै सब रहै छै हिल मिल कऽ देखै सुनै जाइत छथि सब रहै छथि भरि गामक लोक बर आराम सऽ हुनका देवता पितर के नीक सऽ करै छियनि नीक सॅं स्थापना करै छियनि सबस नीक लगैत रहैया गाम मे एकदम सऽ धूम मचैत रहैया हल्ला फसाद नहि होइया आराम सऽ सब भसबै छियनि देवता पितर के नीक बेजा कऽ कऽ रखै छियनि जा रहै छथि ता हुनका एकदम सऽ सेवा में लगल रहै छी नीक सॅं सेवा करै छियनि बरदास करै छियनि आखिरी मे फेरो जा कऽ सब मिल कऽ भसा दैत छियनि